असांजे थाणे डिस्ट्रिक्ट में जाम तरीक़े जा अलॻि अलॻि न्यूज़ मीडिया ऐं न्यूज़ जा सूत्र आहिनि जेंहिं सां माण्हू जानकारी प्राप्तु कंदा आहिनि हिननि में अग॒रि टीवी जी ॻाल्हि कयूं त न्यूज़ चैनलनि में आज तक आहे टीवी नाइन आहे एबीपी न्यूज़ आहे इहे वॾे में वॾा न्यूज़ चैनल आहिनि जेके सुठी तरह जानकारी हासिलु कंदा आहिनि ऐं ॾेखारींदा आहिनि हुन खां पोइ न्यूज़ पेपरनि में ऐं हिंदुस्तान टाइम्स टाइम्स ऑफ़ इंडिया इकोनॉमिक टाइम्स ऐं मराठी न्यूज़ पेपर बि आहिनि जेंहिं में आहे लोकसत्ता त माण्हू इहे सभु न्यूज़ पेपर जाम पढ़ंदा आहिनि हिन मां जानकारी प्राप्तु कंदा आहिनि असांजे हिते न्यूज़ पेपर वारनि खे वधीक बढ़ाए चढ़ाए न्यूज़ डे॒खारणु जी आदति आहे ऐं इहो सुधराउ थी सघंदो त अग॒रि न्यूज़ वारा जीअं जानकारी आहे उहो जी उहो माण्हूनि खे ॾेखारीनि ता माण्हुनि जे मन में मुंझाइप न थींदी